जय सच्चिदानंद देव महाराज तुसेंगी केह् सनाचै अस भजन तुस साढ़े कदें सुनेओ मेरे तुस सुनगेओ ते बड़ा थुहाड़ा दिल खुश होई जाना ओह् बी डोगरी ढोलकी अस ढोलकी बी बजानें अऊं ते ढोलकी इन्नी बजानी आं न ते इयां बी मतलब मश्हूर आं अस जित्थे हून रौह्न् आं ना अस उत्थै मिगी आखदे के भई ढोलकी बजाने गी तुस गै ओह् बड़ियां शैल भई बजादियां ते होर बी बिच्च बिच्च बी बजादियां होर मतलब रोड़े छोड़े चिमटे शिमटे बी शैल पर मैं ढोलकी बड़ी भई मतलब स्हेई औंदिए कन्नै भजन तुस सुनने होङन ते कुतै आएओ साढ़े ग्रांऽ इत्थै फ्ही तुसेंगी सनाह्गे अस डोगरी गीत बी सुनने होङन ते सुनेओ ते भजन सुनने होङन ओह् बी सुनेओ ते हून बड़े असें मंदरें हून उत्थै एह् जेह्ड़ा परशोत्तम म्हीना चला दा जेह्ड़ा मनमांसे दा अज्जकल दे लोक फैशनवेल जेह्ड़े आखदे भई परशोत्तम पैह्लें साढ़े जमाने च आखदे हे मनमास पेदे भई मनमासें च हून कथा लाई दी मंदर उत्थे जन्ने भजन गाने कन्नै जनानियां ढोलकी चुक्कियै टकाई उड़दियां अग्गें एह् लैओ महाराज तुस गाओ गाना पौंदा ऐ फ्ही इयां दिंदियां होश नेईं गै रेह् दी थोड़ीज पर गाने ते पौंदे गे न भई हून जेह्ड़े जेह्ड़े मन्ने दे होन जेह्ड़े गाने बजाने आह्ले उनेंगी फ्ही लोक आखदे फ्ही ओह् ते इंया प्यौके बी बड़े मश्हूर हे मंदर जाना अदूं ते शिवरात्री गी गै गांदे हे पैह्ले उत्थे मंदर दा कुतै इयां मंदर ते ऐ हा पर गांदा बजांदा नेईं हा कोई सभनें गी पता हा भई जे शिवरात्री गी गै जाना ऐ मंदर ओह्दे कोला पैह्ले नेईं जाना ऐ भई ते हून ते उत्थै बी बड़ा रश ऐ बड़े मतलब केह् ना जा दे मंदर बी सत्पाह् बी होआ दे हून ते जनानियां बड़ियां होई दियां जेह्ड़ियां परानियां जनानियां न ओह् सोचदियां माए किन्ना शैल जमाना आया पैह्ले नेईं हा इन्ना किश हून बड़ा किश ऐ अज्जै कल्लै दियां लाड़ियें गी किन्ने भजन औंदे न अस आक्खने कि तुसेंगी गाने दा मौका गै नेईं मिलेआ जेकर गाने दा मौका होंदा ते तुस बी तुसें बी गाने हे भई तुसेंगी मौका गे नेईं दित्ता बाडियां गोड्डियें कशा भजन कुत्थै गाने हे भई ओह् कम्म गै नेईं हे मुकदे हे घरें दे फ्ही ओह् ते कुड़ियां चिड़ियां गै गांदियां हुंदियां हियां भजन ते हून तक भई गा'रने आं अस ते हूम बस मंदर जाने दा टैम होए दा ऐ साड्ढे त्रै बजे जाना ऐ मंदर ते उत्थुआं औना साड्ढे पंज बजे पैह्ले गाने उत्थैं महाराज भजन पैह्ले शिवजियें दा गाना फ्ही माता दा गाना फ्ही रामचंद्रें दा गाना फ्ही कृष्ण भगवान दे गाने फ्ही गुरूएं दे बी गाने ओह्दा बाद फ्ही उनें कथा रक्खी दी मनमासें दी मनमास तुसेंगी सेई गे होने भई उ'यै परशोत्तम मास गी जेह्ड़े अज्जकल फैशनेबल जेह्ड़ा ओह् केह् नांऽ परशोत्तम मास आखदे अस जेह्ड़े डोगरे जेह्ड़े मनमास गै आक्खनें उंदी बड़ी इज्जत करने आं मनमासें दी बड़े पूड़े बड़े परशाद चड़े दे होंदे महाराज भजन गाइयै ते फ्ही परशाद अपने ओह् छड़े पूड़े चाड़े दे होंदे भई हा जनानियें ते पूड़े बी मतलब खन्ने ते भजन बी गान्ने कन्नै नच्चने बी भगनान अग्गें नच्ची नूच्चियै ते फ्ही अस औन्नें फ्ही आं भई घरा गी फ्ही रस्तै बी जनानियां आखदियां एह् अज्ज साढ़ै बी करनी सतसंग तुस ते आई जाएओ अस फ्ही इंयां आक्खने भई हून दिला च हून बड़े थक्की गे दे मड़ो बड़ा हुट्टन होई गेदा हुट्टन होई गेदा बड़ा अज्ज नेईं औन औंदा ऐ ते फ्ही कल औगे नेईं मनमास चला दे ते ओह् केह् आखदे भई अज्ज गै जरूर आना भई तुसें फ्ही उनेंगी आक्खी उड़ने आं महारज बड़ा बड़ा थुआढ़ा धन्यबाद बड़ा बड़ा भला होवै तुस असेंगी जेह्ड़ा याद करदे ओ ते अस फ्ही आई जन्ने भई ओ